खेल खेलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि खेलों से लोगों के शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रहता है और खेलों में सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं खेल खेलने के लिए सभी लोगों में भाईचारा प्रेम व्यवहार सँजोये हुए रहता है खेल खेलने से लोगों के शारीरिक मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है और इसीलिए सभी लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल खेलना ज़रूरी है मैंअपने जीवन में किर्केट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ किर्केट खेलने के लिए अपनी टीम में और विपक्ष की टीम में हम बाइस खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और दोनों टीमों का एक एक कैप्टन होता है एम्पायर के द्वारा टॉस कराया जाता है और टॉस कराने के बाद बैटिंग और फ़िल्डिंग का चयन किया जाता है बीस बीस ओवर का मैच खेला जाता है हमारे गाँव में और खेल पूरे सटीक तरीके से सभी नियमों के अनुसार किया जाता है और ओपनिंग भी अपनी टीम की तरफ से मैं ही करता हूँ और स्ट्राइक रेट को बनाए रखता हूँ खेल खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मेरा खेल देखने के लिए गाँव के काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं और जब लोग एकत्रित होते हैं तो वो अपने दिल से दिमाग से मन से वचन से कर्म से यही दुआ करते हें कि अपनी वाली टीम जीत जाए और इसलिए मैं अपने जीवन में खेलों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं किर्केट का एक बहुत ही अच्छा बेहतर ऑल राउंडर हूँ मैं बैटिंग भी करता हूँ और बॉलिंग भी कर लेता हूँ इसलिए मैं किर्केट में बहुत ही ज़्यादा अपनी रुचि रखता हूँ